दाथ' नैबे मुगायाव गोरोंफ्राथ' मेरला जाथारबायमोन लै साख्रि बाख्रि गैया फरायनायफ्रा ओरैनो गोदोसोनानै थाबाय खाथि खालायावबो जेबो इन्डासट्रि गैया हाबनो सुबिदा लानोबो हाया दा रोंनायाथ' बेराद मानसिया लेखा रोंबायमोन दानि सोरखाराव एसे सुबिदा मोनबा हामगौ होनलायदोंमोन नों आंफ्रा माथो सुबिदायानो गैया ओरैनो बेखार जाजोबबाय सोरबा थांबाय हनै जाम्मु बेफ्रावबो माथो खामायहैनो हाया एरियाफ्रावबो खाथि खालाफ्राव कम्पानिफोर थानायबालाय बेफ्रावबो मावनानै जानो हागौमोन दा बिसि फिसा गारनानै थांनो हनै दा जिउ दान होनाय खामानिसो सोरबा सोरबा जिउ गोमाला हैयो जोबोद खस्थलै जोंनि गामियावनो दङ बेफोरबायदि फरायनानै थानानै जेबो मुलामफा गैला फरायला होननानै गोजानाव खामानि मावला हैनायफोर दा हनै फिसाया टाका खामायहैदों बेरा फारसे न'नि फारसे बुङाब्ला बुंथावाबो जायो बुङाब्लाबो जायो ओरैनो साख्रि बाख्रिफोरबो मोनलाबोनालाय फरायनानै माथो खालायबावनो होननानै गोजानाव थाङो आरो थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै दा फिसाया खामायहैबाय ओजों बिसिआ न'खरावबो मोजाङै गथ' गथाइजोंबो रुजु रुमु ज' रायजो जाया सोरजोंबा लाइन मारिनाय सोरजोंबा रं नाम्बार ओरैसिम समय्सा जाबाय जुगानो सामफ्रामबो सोरजोंबा रं नाम्बार जानाय सोरजोंबा दावराव दावसि सोरजोंबा बुलाय सोलाय बेराद जुगानो लाजिथावथावसो मोनबायलां जोंनि बर'आवल' बांसिन खोनायो बादि मोनदों आङो बे जोंनि क'कराझार एरियायाव दस्राफ्राव बारा खोनालाबाया बर'आल' ना हारसायाल'थाय माथो बर'खौल' बांसिन खोनानो मोनो आङो दा हनै जेबो सुबिदा गैलानालाय हाजिराबो बेखौथ' मावनो बाखायो बर'फ्रा बिदिनो कम्पानिआव मावलाहैसै हनै गाज्रि मोजां खामनिसो मावला हैनाङोनो नुवा खोनाया जाबायनालाय जागाफ्राव बेफोरबादि सुबिदा थानायबासोमोन दा जेबो जागायाव थाबाबो हनै थाखा फैसा थाइसेबो दांनो मोना जेरैबो जारला बेराफारसे गथ' गथाइ फोरोंनाय थाखा फैसा जेरैबो साननानै ओरैनो गोजानाव थाङो हनै गोजानाव थांब्लाबो लेथें फिथें फिसाइफ्रा थाखा खामायनो थांसै ओजों बिसिफ्राबो थिग गैला जानला मोनला जानानै थायो न'खरफ्राव सोरजोंबा रं नाम्बार सोरजोंबा दोनखारलांनाय बेराद लाजिथावथाव मोनोलां दा बे बोथोरखौ खस्थ'खौनो खालामनानै जालाब्रा हिनजावफ्राबो थाइसेबो थाखा खामायला सोरांबानो बाजारनो माबा हाथाइनो दखाननो फिसाइफोरखौ गोजानाव थिनहरसै गावस्रा एखेबारे लाइन मारिनाय दस्राजों रायज्लायनाय सोरनाबा सोरनाबा फनानो खोमानिफ्रायनो खारबावालै हाब बिसिबांबा एक माइल दुइ माइल गाहाम थाबायबा खोमायावनो फना थाबाय थागोन जा लाजिथावथाव मोनोलां एखमबा लामाफ्राव लोगो मोनब्ला सोर सोरजों रायज्लायो सोरबा बाहागि खुरमाफोरजों रायज्लायबाथ' दसेलसो बे एसिबां गोजान गोजान रायज्लायनायफ्रा मा खोथाबेलाय बेथ' मोजां नङा सानोलां आंनि गोसोजों सानो आरो आङो जोंनि बे आइजो आफाद आइजो हायाव मानि फन रायज्लायनाय हिनजाव माहारिनि फन रायज्लायनायखौ मानि हिनजाव हौवा एखेआनो होननांगौ जाहैबायलै जुगानो बेनो जाबायब्ला माथोबाव हिनजावफ्राबो बिदिनो हौवाफ्राबो बिदिनो रायज्लायो आजिखालि मबाइल जुगबो जाबाय सोरबा हनै फिसा सानै गाहाम जाखानायानो सोरबा हिनजाव गोनांजोंबो थाङो सोरबा बिजामादै मोनखा लायनायानो मेरला थांलाबायनाय दं बुरि बुरिआनो लाजिनोबो रोंला बेराद लाजिथावथाव मोनोलां गावखौनो गाव दा हनै ओरैहाय उदालगुरि साइडजोंबो ह' जोंनि एरियानिफ्रायनो थांनाय दङलाय जारलासो लाजिथावथाव फिसा फिसौ गारनानै ब्ल'थ दा बिफाफ्रा फिसाइफ्रा हाय दै हाय ओंखाम दिखारनांनानै गाबलागासिनो दं गाबब्लालाय बहा मोनबावनो खिन्थु बेफ्रावबो असान्थिखा आरो मालायनि संसार जानायाव थांलाबायनायफ्राबो बे गारि गुरि माब्लाबा हायजें गोरानखौ नाङा होननाया हायजें गोरानावनो ग्रावबो फैगारगोनबो फैफिननांखागोनबो आरो अनेख नुबाय थायोबो ओंखायनो लाबगैया जायजों मोनदों बेजोंनो जा आरामनो